हमर गाममे जल निकासीके व्यवस्था जे अछि से बहुत दयनीय अछि एकर कारण देखबै जे कनि छोटो छिन यदि पानि पड़ल तऽ अहाँके पूरा पानि जेछै से रोड पर बहऽ लगै छै आओर यदि भारी बारिश भेल तऽ गामके लगभग जेछै घर अँगनामे पानि घुसि जाइ छै अनेरोके लागत जे बरसाते सँ बाढ़ि आबि गेल एकर सुधारैके लेल सभसँ पहिने परम्परा सॅं जे बाहा छलै पानि बाहर बहयके जे स्थान छ्लै ओकरा जे लोक सभ भरि देलकै है बन्द करि देलके है ओकरा खोलल जाय ओकर सङ्गे गाममे जे दू टा नदी छै जे मरणासन्न भऽ गेल छै ओकरा जीर्णोद्धार कयल जाय आओर गामक जे एकटा मेन सभटा पहिने एकटा उप नाला ओकर उप नालाके मेन नाला जोड़िके ओ नदीमे यदि खसा देल जाय तऽ गामक जलक समस्या जेछै निकासीके समस्यासँ समाधान हेतै आओर ताबैत तक नहि हेतै जाबैत तक एहि तरहक व्यवस्था नहि कयल जेतै